ہاں گڈ آفٹر نون ہاں بیٹا بتائیے جی جی جی اچھا اچھا جی جی جی بیٹا آپ یہاں دلی کے یہ جو تاریخی عمارتیں ہیں یہاں کا یہاں کے گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں جی جی جی جی بہت بہت اچھا بیٹا بہت اچھا بہت اچھا سوال ہے آپ کا اگر آپ خود یا دوستوں کے ساتھ یہاں دلی میں گھومنے کا دلی گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کیجیے کہ آپ جو ہے گوگل کیجیے یا جیسے ہی تو آپ کو جب گوگل کریں گے تو آپ دلی کے بہت سے ایسے تاریخی مقامات دیکھیں گے کہ جو اپنی اہمیت آپ رکھتے ہیں اور یہاں پر جو دلی ہے جو دلی کی تاریخ رہی ہے بہت پرانی رہی ہے یہاں پر بہت پرانی پرانی عمارتیں اور بہت اچھی عمارتیں رہی ہیں جو اپنی مثال آپ رکھتی ہیں جیسے کہ گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں دلی دلی میں جو پرانی دلی میں ہے لال قلعہ وہاں کا رخ کیجیے گا اور لال قلعہ کہا جاتا اسے شاہ جہاں نے بنوایا تھا لال قلعہ جب جائیں گے تو لال قلعہ کے اندر آپ موتی مسجد ہے ایک جسے شاہ جہاں نے بنوایا تھا وہ جگہ ضرور دیکھیے گا اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لال قلعہ کے جس سامنے جامع مسجد ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی بہت پرانی مسجد ہے اور سب سے پہاڑ پر بنی ہے ہاں وہاں پر ضرور جائیے گا جی بیٹا یہ جو ہے یہ شاہ جہاں کے پیریڈ کی ہے مغل شاشک جو تھا مغل جو حاکم تھا مغل حاکم جس کا نام شاہ جہاں تھا ٹھیک ہے اور مغل حکومت کا مغل حکومت کا ایک بہت بڑا حاکم تھا شاہ جہاں اس نے اسے بنوایا تھا یہ تقریباً یہ سنہ پندرہ سو اور سولہ سو عیسوی کی بات ہے اور کچھ جاننا ہے بیٹا بیٹا یہاں پر کوئی بھی آنا چاہے یہاں پر ٹکٹ ہے کاؤنٹر ہے جو کوئی آنا چاہتا آرام سے سفر کر سکتا ہے چاہے انڈیا کا ہو یا انڈیا کے باہر کا ہو جی بیٹا یہاں پہ ٹکٹ کااؤنٹر ہے وہ ٹکٹ خرید کر ہر کوئی آ سکتا ہے اگر ہندوستانی ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ